اردو زبان تاریخی زبان ہے چیز بہت ضروری ہے یہ آپ نے اب اچھا سوال کیا دیکھئے اردو زبان میں جو مٹھاس ہے وہ اور زبانوں سے بہتر زبان ہے یہ زبان اردو ایسی ہے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف متاثر ہوتے ہیں اور اتنے میٹھے شبد ایسے الفاظ ایسے تلفظ نکلتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں جی ہاں آپ کی طرف متاثر ہو جاتے ہیں اگر آپ دشمن سے بھی بات کریں گے ادب سے اردو زبان میں پھر دیکھئے وہ سب کچھ بھول جائے گا جی ہاں یہ اور زبانوں سے اس لئے بہتر ہے اور زبانوں سے اس لئے اس کو متاثر کیا جاتا ہے کہ اس میں خلوص بہت ہے ادب بہت ہے جی ہاں